जय झूलेलाल करोना जी कोविड नाइनटीन महामारीअ खां पोइ त हेतिरो कुझु थी वियो कि इस्कूल बंदि थी विया टीचर्स घर में वेही जी विया ॿार घर में वेही जी विया इस्कूल में वञण बंदु थी वियो ऐं हर कोई पंहिंजे पंहिंजे घर में बि दूर दूर रहण लॻा कोई कंहिंजे नज़दीक न पियो वञी सघे अहिड़ा हालाति थी विया ॿारनि जी पूरी ॿ साल पढ़ाई ख़राबु थी वेई ऐं पढ़ाईअ में बि ॿार डल थी विया छो जो ऑनलाइन बि पढ़ाई घटि थींदी हुई ऐं ॿार जेसीं ताईं इस्कूल न वञनि त पढ़ाई छा थिए त इनकरे ॿारनि जी पढ़ाई में ॾाढो फ़र्क़ु अची वियो मतलबु पढ़ाई बिल्कुलु हिकु क़िस्म सां बंदु ई थी वेई ऐं ॿ साल इस्कूल खुलण खां पोइ त तव्हां समुझी सघंदा आहियो त पढ़ाई केतिरो न उहो हुन में फ़र्क़ु पंहिंजी वेंदो आहे ॿार जेके ॿ साल घरु वेठा हुजनि उहे वीचारा इस्कूल में वञण सां ई छा पढ़ाई कंदा तव्हां करोना क नाइनटीन जी महामारी में मां पंहिंजी तव्हांखे ॿुधायांव थी कि मां पहेली वैक्सीन लॻाई त मूंखे चारि पंज ॾींहंनि में टाइफाइड थी वियो हुओ मुंहिंजी अहिड़ी हालति थी वेई महीनो मूंखे टाइफाइड हुओ मूंखे भॻवान बचायो आहे न ही हिक क़िस्म सां भॻवान नओं जनमु ॾिनो आहे ऐं बिल्कुलु करोना वैक्सीन खां पोइ घणा माण्हू त वीचारा बचिया बि न कि कि असांखे पतो तक न लॻो पंहिंजे घर जे घर वारनि खे पतो न लॻो कि कोई कोई वञे थो हॉस्पीटल उहो ईंदो वापिसी न ईंदो हर कोई मतलबु पंहिंजे तर्फ़ा लाचार हुओ हर कोई दहशत में हुओ त हुन खां पोइ छा चइजे ॿारनि जी त पढ़ाई वधीक सभु खां ख़राबु थी वेई ऐं हिन टाइम जेके असां वेठा आहियूं मौजूदु आहियूं त इहो भॻवान जो ॾाढो रहमु आहे असांजे मथां जो करोना खां भॻवानु असांखे बचायो आहे अनुशासन जी रुल नही मान रहे थे अनुशासन जी कमी मां तव्हां छा तव्हांखे छा ॿुधाया त ॿ रुल ई न पिया मञनि माण्हू हिक ॿिए जी ॿुधनि ई न पिया कुझु बि जे सभु दहशत में अची विया हुआ कंहिंखे समुझो इहो हुयो कि असां छा करे कयूं असांखे त पंहिंजी पहले जान बचाइणी आहे त सभु हिन चकर में कंहिंजी ॿुधी करे कुझु बि राज़ी न हुआ हुन टाइम